मां सुबुह जो उथंदो आहियां पंज बजे उन खां पोइ पंहिंजी तयारी करे ब बाग़ीचे में वेंदो आहियां बाग़ीचे में वञी करे पहिरीं योगासन कंदो आयां योगासन योगासन करे पहिरीं उंगड़ी उंगड़ी मोड़ा उन दौड़ लॻाया दौड़ लॻाए करे पोइ वरी वापसि जीअं पाण घर वञूं था घर वञी करे ब मां तस पांजी साइकल ते दौ स्टा स्टाटिंग कंदो आहियां हलाए करे थोरो साइकल हलाईंदो आहियां साइकल हलाईंदो आहियां पो उन खां पो अची वापसि घरु अचां घरु अची करे वापस हिकु बार योगा योगासन कंदो आहियां उन में पंहिंजियूं उंगिड़ीयूं उंगिड़ीयूं मोड़ां पंहिंजे शरीर खे थो हिलायां शरीर खे हिलाईंदो आहियां ऐं उन खां पोइ हेठि हेठि मथे उहो ऊठक बैठक लॻाईंदो आहियां ऊठक बैठक लॻाए करे सि हिकु ॿ सिढियूं सिढियुनि तां हेठि मथे लहींदो आहियां ॾाकण तां